नमस्ते मैम बोलिए वो मछली खरीदवाना है बोलिए हमको मछली खरीदना है तो क्या कि मछली कैसी है पाम्फ्रेट की मछली जैसे हमारे घर में शादी है हमारे लड़के की तिलक है तो लोग आने आने वो रिश्तेदार बीस पच्चीस लोग ही आएँगे तो हमें सौ प्लेट की मछली चाहिए तो कैसे रेट की देंगे मछलियाँ अच्छा तो हाँ तो तो हमारे घर में कम से कम सौ सौ डेढ़ सौ मेहमान आएँगे तो माना बीस किलो आपके यहाँ से मछली ले लेंगे तो उसमें बीस किलो में हो जाएगी ना

तो कम कम में नहीं लेंगे मैम जी

अच्छा चलिए ठीक है तब हम कल सुबह आएँ हमको तो चाहिए था सौ किलो

तो हमको पपलेट की मछलियाँ चाहिए पपलेट की मतलब हमें बीस बीस किलो चाहिए हाँ बीस किलो

तो चलिए ठीक है तो हम आ रहें हाँ ठीक तो हम अपने जी ठीक है चलिए ठीक है तो हमारे आदमी जाएँगे है ना आदमी अपने आदमी को भेजेंगे तो दे देना हिसाब से सुबह आ जाएँगे आठ आठ बजे तक तो ठीक है